जी हाँ हमारे धार्मिक त्योहार पर देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जैसे कि त्यौहार में लेते हैं दुर्गा माँ की पूजा दुर्गा माँ की जो पूजा होता है उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है उनकी मूर्तियाँ प्रतिमा बनाकर हम लोगों को भी गर्व महसूस होता है कि हम लोग दुर्गा माँ की मूर्ति बना रहे हैं और एक धार्मिक है जो कि पूरे देश में मनाया जाता है इसका जो त्यौहार है नौ दिन के नवरात्रि के रूप में आता है जिसे सब लोग खास कर हमारे गाँव की महिलाएँ हमारे देश की जो महिलाएँ हैं वो अपना व्रत रहकर नौ दिन तक बच्चों को नौ कन्याओं को भोजन कराती हैं इससे उनको अच्छा लगता है और अनुभव भी उनका बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनको सुख की प्राप्ति भी होती इसलिए ऐसा करना चाहिए इसलिए हमारे घर पे भी ऐसा किया जाता है और मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है आप मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर ये चीज